नोंगौ जोंनि बर' हारियाव जोंहा हारि हिसाबै सिनायथि होनो थाखाय माखासे जोंहा कलाफोर दङ जेरै बागुरुमबा मोसानाय दाहाल थुंग्रि जोङो मोसानाय आरो माखासे रोखोमनि मोसानाय जा बेफोरो जोंनि सिनायथि होयो लोगोसे जोंहा जे माखासे जोंनि बर' समाजनि क्राफ्टस जोंहा दङ जे जोंनि बर' समाजाव गोदो गोदायनिफ्रायनो जे माखासे जोंहा जेखाइ खबाइ दाहारा गायहेन उवाल बेफोरखौ जोंनि आबौ आबैमोनहा बानायबोदों आरो दासिमबो बेफोरो सोलिगासिनो दङ आरो बाहायबोयो आरो लोगोसे गोदो गोदाय जे जेब्ला समाव फ्लासटिक नि बयेम आरि गैयामोन बे समाव लावथाय दुंग्रा बेफोरखौ जे फेसेवनायनि गेजेरजों दनद्रा बानायनानै बेफोराव संख्रि हालदै आरो गुबुन गुबुन मुवा बेसादफोरखौ सोनानै दोननाय जायोमोन दा बेफोरो जोंनि बर' हारिनि माखासे क्राफ्टस फोर आरो लोगोसे जोंहा जे जोंनि समाजखौ सिनायथि होनो थाखाय जोंहा जेरै दख'ना गामसा आर'नाइ बेफोरखौ दानाय जायो आरो गोदोनिफ्रायनो जोंहा जे एमफौनिफ्राय जे फिथोब एमफौ फिथोबनिफ्रायजे इन्दि सि दिहुननाय जायो दा बेफोरो जोंनि बर' समाजनि जि जोमनि जोंहा सिनायथि दा बेफोरजोंनो जोङो जोंनि बर' समाजखौ सिनायथि होनो हायो